जीवन में पहली बार हमने रामचरितमानस पढ़ा था तो उ रामचरितमानस पढ़ने के बाद हम कुछ सोचने पर हम मजबूर हो गए कि ये भाई ये आदमी जन्म लेता है बहुत बहुत योनियों के भ्रमण करने के बाद यानि कि आदमी के जनम लेना त हमको क्या करना चाहिए किसी को दुःख नहीं करे सही हर प्रकार हर प्राणी को प्राणी के रक्षा करना चाहिए हम गरीबों केर गरीबों ब्राह्मण के रक्षा करनी चाहिए और समर्थ किसी के सताना नहीं चाहिए अब बे मतलब का किसी को परेशान नहीं करना चाहिए अपने रामचरित के मानस में राम रूप में राम को जैसे मनुज को मर्यादा पुरषोत्तम राम के विषय में पढ़ने के मालूम हुआ कि जन्म होता है तो ये राम जी तो अपने वो माँ बाप के बचन के लेकर जंगल में चल गए रे उसी तरह हमको राम बन कर रहना चाहिए कि माँ बाप के आज्ञा का पालन करना चाहिए तबसे हम लोग अपने माई बाप को किसी बात के उल्लंघन नहीं करने चाहिए माँ बाप हम अगर जन्म देते हैं है तो उनका आदर करना चाहिए रामचरितमानस में बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई गई है जिसे मनुज पढ़ ले पूरी तो उसका जीवन सफल हो जाए इधर उधर भट्कने कि जरूरत नहीं है रामचरितमानस मनुज के कल्याण के लिए एक अच्छी किताब लिखी गई है उसको पढ़ने के साथ ही आपको मोह से मुक्ति माया सबसे मिल जा कर आप भगवान कि भक्ति पर लीन हो जाए